फाय रुल्स टू बी सस्कॅसफूल ईन लायफ फस्ट प्लॅन सॅकँड डिसिप्लीन तर्ड कंसिस्टंसी फोर्त हार्डवक फिफ्त पर्सिवरंस हो कोट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलमान एका भाशणान सांगिल्लो हे पांचूय कायदे हांव म्हाज्या आयुश्यान वापरतात आनी म्हाजे सगले प्लॅन हांव एका डायरीन बरोवन दरतात आनी हांव डायरी बरय बरयल्ल्या कारणांत वेळेचो म्हाका महत्व कळटा आनी त्रास काडल्यारू त्रास काडल्यारूच यश मेळटा हें म्हाका समजन समजलें